हाँ भैया आपके रेस्टोरेंट पर क्या क्या मिलता है जैसे शाही पनीर पनीर गुलाब जामुन मलाई कोफ़्ता ये सब सारी डिशें मिल जाती हैं क्या मेरे यहाँ फाइव जनवरी को बर्थडे है तो आप क्या यहाँ पर डिलीवर्ड कर देंगे मेरा जो घर है वो थोड़ी दूर पर है तो आप डिलीवर्ड कर पाएँगे वैसे इसका प्राइस क्या है प्राइस अगर बता देते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बता देते हैं तो मंगाने में भी आसानी होगी इस में जो आपके यहाँ बनता है वो अच्छे से बनता है ना कोई मिलावटी ऐसा कुछ तो नहीं है जो कि खाने के बाद प्रॉब्लम हो जाए अरे नहीं